जी मूंखे घणई प्रदर्शनियुनि में वञण जो मौक़ो मिलियल आहे कपिड़नि जी प्रदर्शनियूं ज्वेलरी जी प्रदर्शनियूं कलाकृतियुनि जी प्रदर्शनी में वञण जो मूंखे ॾाढो मौक़ो मिलियो आहे ऐं मां उन्हनि प्रदर्शनी में वञी करे काफ़ी इंजॉय कयो आहे कॉफ़ी नॉलेज मूंखे मिलियो आहे ऐं काफ़ी ख़रीदारी बि कयी आहे